नज़्म हर को आहे वापारी पंहिंजे पंहिंजे पर में ब्रम्हण खत्री वैश्य शूद्र हुजे कंहिं बि वरण में ॼमणो मरणो मङणो परणो हवन यज्ञ में ईंदो ॿांभणु मिलंदो माल आस रखी इहा मन में रस्ते वेंदे छेड़ छोकरि सां कंदे मवाली ॾिसंदो हर को ईंदो कोई न बचाव लाइ पिण में बंदि थियो गटर वियो पाणी अची घर में मिंथुनि सां शूदरु आयो विझी वॾो चक हण में धाणा मिर्च खंड अटो गिहु घुरायो हुउमि घर में महांगो मोकिलियो पंसारीअ हणी खाटु वज़न में नज़्मु ॿियो यार जे घरु कज़ियो थियो यार जे घरु कज़ियो थियो सर ते ॻाणु ॻाणियो मेणो थियो पगड़िन जो ॾींहुं आयो हशामन जो अची मेलो थियो दूर जा माइट अचिणा न वञिणा घर में लथा उलज़ा पुलज़ी बहानो थियो रांधाउ ॾींहुं राति खाधा ठाहिनि रोज़ नवां ताम जो ज़ाइको थियो गरुण पाठ जो भोग पियो तकाज़ाउनि जो दौरु शुरु थियो लॾुनि जा दॿा ऐं खरिचियूं हलियूं शाहूकारी घरु हुओ पुॼिया थियो ग़रीब जो रब ॼाणे छा हाल थियो